हमरा गाँवमे मैथिली भाषा स्कूलमे सीखाबल जाइ छै पढ़ाबल जाइ छै समझाबल जाइ छै बड़ नीक वातावरण छै मैथिलीके नीक जेकाँ सबकेँ कहल जाइ छै सीखबै लए बच्चा सब पढै भाषाके परिवर्तन भेल छै ओतऽ हमरा गाँवमे मैथिली भाषाके बड़ नीक व्यवस्था सबकेँ कहैके समझैके बात विचार सब चीज नीक छै कोनो तरहके व्यवस्थामे कोनो खराबी नहि छै सब नीक जेकाँ सीखैया धियोपूता सब पढैया सबकेँ सीखाबल जाइ छै विद्यालयमे स्कूलमे घरो पर सीखबल जाइ छै सब अपना अपना हिसाब से ठीके अइ कोनो तरहके व्यवस्था खराब नहि छै सब मैथिली